जकरा लग सर मोटर साइकिल छथिन तऽ लोग मोटर साइकिलसँ घरे जाइ छै नैहरा ससुरा मेजबानी ओहिसँ जकरा नहि छथिन तऽ वएह अपन बैट्रिकवला रिक्शा चलल छै ओहिसँ लोक जाइत छै टेम्पो चलल छथिन ओहिसँ जाइ छै बस चलै छै बससँ जकरा जे चीजके सुविधा पड़ै छथिन जाहि एरियामे ओहि एरियासँ अपन सफर करै छथिन साइकिलसँ तऽ साइकिलोसँ सफर करै छै जकरा जे चीजसँ जे देशमे नजदीक सहरसा सुपौल तऽ बसेसँ लोक करै छै टेम्पोसँ सुपौल करै छै मोटर साइकिलसँ सुपौल करै छै साइकिलोसँ लोक सुपौल करै छै एक जमाना एहन रहै लोक कहै छै बुलिओ कऽ जाइत रहै तऽ जाहिसँ जकरा तऽ आइकाल्हि तऽ बहुत सुविधा सरकार देने छथिन सबसँ बेसी तऽ बैट्रिवला रिक्शा छै मोटर साइकिल छै टेम्पो छथिन साइकिल तऽ कम जाइत छै तऽ अपन लोक जे आबै छै ओहिसँ अपन सफर करै छथिन आओर अपना नजदीक पासपर तऽ इंसान बुलिओकेँ चलि जाइत छै जे मजदूर छै जकरा पासमे नहि छै दस रुपैआ ओ बुलिओ कऽ सफर कए सकै छै करै छै एना कए कऽ जिनगी गुजर करै छै प्रतिदिन सब लोक एक रङ्गके नहि छै धरतीपर दुनिआँमे सब रङ्गके लोक छै सब रङ्गके भगवान बनेने छै इंसान महतगरो छै कते गरीबो छै सब रङ्गके लोक जाइ छै आबै छै गरीबो लोक आइकाल्हि टेम्पो निकालै छै ओ खरचा टाका लगेतै तब ने दस टाका पब्लिकसँ लए कऽ गाड़ीपर बैठै लऽ देतै फ्रीमे तऽ नहि देतै बैठै लऽ इएह सब छै सब किछुकेँ सुविधा सुविधा सब किछुके ठीक छै बिहारमे कोनो चीजके दिक्कत नहि छै दिल्ली बिहार बुझियौ तऽ बराबरे छै बेङ्गलोर महाराष्ट्र दिल्ली हिमाचल सब बराबरे छै गाड़ी घोड़ाके लए कऽ जेना लोक कहै छै ओहि जमानामे नहि रहै ओहि लए कऽ तऽ बराबरे छै कोनो चीजकेँ फरके नहि छै लोक खटै छै तऽ फरक नहि छै तऽ नहि खटतै तऽ भूखे मरतै तब इएह सब बात छै